مہاراشٹر میں لوگ اپنے روایتی ثقافتی اقدار کو متوازن رکھنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے لوگ مختلف مواقع پر مقامی تقریبات اور جشنوں میں شرکت کرتے ہیں جو ان کے روایتی اقدار کو زندگی دیتا ہے مہاراشٹر میں رنگ رلیاں اور میلے بھی عام تھے جہاں لوگ روایتی رنگوں اور موسیقی کے ساتھ منسلک ہوتے تھے بالی ووڈ سنیما کا بھرپور اثر مہاراشٹر کی تفریحی منصوبوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے لوگ مختلف فنون مثلاً موسیقی شاعری نقاشی اور ڈانس وغیرہ کے ذریعے اپنے اقدار کو اظہار کرتے ہیں مہاراشٹر میں مختلف تاریخی مقامات اور میوزیم ہیں جو لوگوں کو اپنی تاریخ اور ثقافت کی معلومات فراہم کرتے ہیں